आं दा आरो गामियाव थाङो बिदिनो थांलाय फैलायनो रायज्लायलाङो मालायनि न'खरफोरखौनो थांलाय फैलाय रायज्लायनाय जाहैयो आरोहाय बेनिफ्राय दा आंहा फिसौ फिथाइनि थाखायनो ओंखारलांनोबो हाया एसे साब्रैमानि फिसौफोर आरो जाहोनांगौ लोंहोनांगौ आरो थुखैनांगौ दा आरो स्कुलावबो नागारहरनांगौ दा आरो बे गथ'फोरखौनो जाहोनाय लोंहोनायावनो आंहा जालायलाङा ना दावराव बावरावनो इमान खस्त'थार आंहा दा सामलायख'नोनो हाया आङो दा आं दा माबोरै खालामनांगौ ओरै स्कुलाव थांनायनि आरो गानहोनांगौ जोमहोनांगौ देलायना हरनांगौ इमान खस्त'थार आंहा दा हायानो आं दा गामियावबो थांनानैबो आं दा हायानो रायज्लायहैनायसो जायो आङो दा ओरैनो बेफोरनो आरो रायज्लायनायालाय फिसौ फिथाइफोरखौनो ओरैनो न'खरफोरनि रायज्लायनाय जायो आरो बिदिनो रायजो जानायनि बाथ्राफोर आरो न'खरफोरावबो नांज्लाय खमलाय जायो आं माब्लाबा आरो हौवाफ्राबो माब्लाबा जुमाय फेनानै थायो बेनो आरो बिसि फिसायजों नांज्लायलायनायानो जायो ओमफ्राय दा दा संसार जानोनो बालायलांबाय आङो दा मा खालामनांगौ दा ना जानांगौ ना जानाङासो मोनलायलांबाय आङो खस्त'खौनो हाथारला माथो आंलाय बेनिफ्राय दा मा खालामनांगौ आङो दा दा माइ गायहैनोबो हालाय लाङा मोसौ मोलाफोरजोंबो खस्त' ओमफ्राय आरो दा बोरमाफोराबो दसतासो मोसौआ बिसता हांसो दाउफोराबो दाउआ त्रिसतासो दङ हांसोआ सल्लिसता आं बेखोनो ना खुदियाफोरखौसो आबोर खालामनो ना दाउ दं अमाखौसो खस्त' माबा खालामनो आबोर खालामनो आरो माइ दैखौबो गायहैनोबो हालायलांला आं दा मोसौ मोलाफोरजोंबो ना गथ' गथायखौसो आबोर खालामनो ना मोसौफोरखौसो आबोर खालामनो आंलाय